सलाई कीते दे कपड़े इस करियै शैल लगदे न क्योंकि जेह्ड़े अस रेडीमेड कपड़े लैन्ने आं उंदे च कपड़े आं दी मतलब फिटिंग निं आंदी ऐ कपड़े बड़े शैल शैल होंदे न पर फिटिंग निं आंदी उं'दी फिर सानूं फिटिंग बनानी पौंदी ऐ कपड़े आं दी ते इस करियै जेह्ड़े अस आपै सलाई करने आं अपनी मर्जी दा डिज़ाइन बनान्ने आं ते अपना एह् फिटिंग शैल बनदी कपड़ें दी अपने स्हाब दी अस लैंथ रक्खने आं कपड़े दी ओह् कपड़े दी मतलब पानें दा कपड़ा सस्ता होऐ भामै मैंह्गा होऐ कपड़ा सीते दा शैल होऐ ओह्दी शैल फिटिंग बनी दी होऐ कपड़े दी उस्सी कपड़े गी पाने दा मन करदा जे तुस दो ज्हार दा सूट लैंदे ओ जां तिन्न ज्हार दा लैंदे ओ ते जेकर तुसें ओह् कपड़ा शैल बनकै निं पाए दा बनकग नेईं फिटिंग नेईं शैल बनग ते पाऐ दा इ'यां बंदा शदाई लगदा झोल्ला झोल्ला लगदा खुल्ले खुल्ले लगदे कपड़े ते ओह् कपड़े इ'यां किश शरीरा कन्नै बनकदे निं हैन ते इस करियै ओह् कपड़े पाने दा इन्ना मज़ा निं आंदा ऐ कपड़े बड़े सोह्ने लगदे न दिक्खियै फ्ही अस एह् लेई लैन्ने आं एह् मतलब शैल नै सूट पाई लैन्ने आं लेइयै ते जदूं अस पान्ने ना सानूं इ'यां इक्क तसल्ली निं होंदी मनां गी फिर इस करियै अस आखने आं कि नेईं अस आपै सीयै पान्ने आं आपै सीयै फिटिंग शैल बनदी ऐ कपड़े दी अपनी मर्जी दा असें डिज़ाइन पान्ने आं ओह्दे उप्पर तां करियै सानूं कपड़े इन्ने शैल नेईं लगदे ऐ कि जेह्ड़े असें रडीमेड लैन्ने आं अपने ओह् सानूं तां गै निं शैल लगदे कि उं'दी इक फिटिंग निं शैल बनी दी होंदी कपड़ें दी ओह् खुल्ले खुल्ले कपड़े होंदे न इस करियै ओह् सानूं कपड़े इन्ने शैल निं लगदे ऐ ते सानूं एह् कपड़े जेह्ड़े अस आपै बनान्ने आं एह् सानूं शैल लगदे ऐ कि एह्दी असें अपने स्हाब दी पैह्लैं एह्दा सूट दा जेह्ड़ा अस आपै सूट बनान्ने आं एह्दा तीरा असें मतलब अपना सत्त इंच जां साड्डे सत्त इंच दे स्हाब कन्नै रक्खे दा होंदा ऐ उं'दे तीरे होंदे न मतलब बड़े जैदा बड्डे अट्ठ इंच नौ इंच तीरा होंदा ओह्दा इस करियै ओह् सानूं तीरा जेह्ड़ा ओह् लमकदा ऐ मुंडे परा लमकी लमकियै बाह्मां ख'ल्ले गी आंदियां न ते इक करियै सानूं ओह् इस करियै मनां गी ना शैल निं लगदे कि एह् ते बाह्मां लमका दियां न ख'ल्ले गी एह् गला बड्डा ऐ एह् मतलब सानूं एह् चीजां सानूं अच्छियां निं लगदियां इस करियै अस एह् बनान्ने आं कि एह् सानूं शैल लगन कपड़े शैल लगदे जेह्ड़े आपै सीते दे होंदे न एह्दे च ते एह्दे च एह् फर्क ऐ कि कपड़े दी जेह्ड़ी सलाई ऐ स्टिचिंग ऐ एह् सलाइयां पक्कियां होंदियां न ओह्दियां सूह्टां दियां सलाइयां जिन्ना मर्जी मैंह्गा होग ना ओह्दी सलाई कच्ची होंदी ऐ सूटा दी ओह् उ'नें मुट्टी चाल रक्खियै सलाई मारी दी होंदी ऐ कच्ची सलाई होंदी ऐ ते ओह् असें इक दो बारी जिसलै सूट फंक्शन च पान्ने आं उस्सी इक बार जिसलै अस धोन्ने ना केइयें दियां सलाइयां गै ना सूटें दियां ना ओह् उधड्ढी जंदियां न पटोई जंदियां न सलाइयां ते ओह् सूट सानूं इन्ने मतलब इ'यां लगदा ऐ कि असें इन्ने पैहे बी खर्चे न ते सानूं सूट बी शैल नेईं मिलेआ एह् साढ़ा सूट उधड्ढिया फिर अस कुसा कुसा दे तरले पान्ने आं भाई सानूं एह् सूट सलाई करियै देओ ते एह् अस पाने जोह्गे बनचै ते फिर इस करियै असें ओह् सूट इस करियै निं पसंद करदे ऐ ते सानूं ते सूट सीते दे गै शैल लगदे न जेह्ड़े अस आपै सीन्ने आं जेह्ड़े अस घरें सीयै पान्ने आं हां ते बस मेरा ते इ'यो आखना ऐ कि एह् सूट न जेह्ड़े सलाई करियै सीन्ने आं एह् सारें कोला शैल न जेह्ड़े अस बड़े बड़े मैंह्गे लैन्ने आं उं'दे कोला एह् शैल न एह् बी बड़े बड़े मैंह्गे सूट अस लेइयै आपै बनाई सकने आं अपनी फिटिंग दे स्हाब कन्नै बनाई सकने आं एह् सूट कोई माड़े निं होंदे ऐ एह् सूट सगोआं शैल होंदे न जेह्ड़े अस आपै सीन्ने आं हां